सोगलीं विद्यार्थी इकॉला शिकोप करून फुडलें शिकोप कोरपाचें कोताय काय एक आमगे प्रश्न हो सोगलें कोताय ऐश ना तांकां जायते मुखार आपणा मुखार जायते तरेकवार मार्ग तरेकवार रस्ते तांकां मेळटा ते रस्त्या परमाणें तीं आपणागेलें फुडलें शिकप कोपाचें ना तें चिंतताय तीं कोण थोडीं जाणां बोव चोड जाणां आमचीं भुरगीं फुडलें शिकोवप करतात थोडीं आपणागे फॅमिली बॅकग्रावंड आपणागे फामिलीचो जी पुर्वज करतालीं आपण फॅमिलीची पुर्वजां करतालीं तें काम फुडें व्हरतात आनी थोडीं कामाक लागतात पयलें म्हणल्यार जी कोण फुडलें शिकोप करतात तीं आमच्या शारांतलीं भुरगीं शारांतलीं भुरगीं जीं मारगांव वास्को पणजे ह्या सायडीचीं भुरगीं इंगा जीं भुरगीं आसाय तीं सोगलीं चोडान चोड फुडलें शिकोवप कोरपा ओयताय दुसरीं म्हळ्यार घरचो बिजनस घरचें कारबार आसा तें आपणगे फामिलीचें कारबार तीं चलयताय जी कोण गांवान केपें सांगे काणकोण आनी आदीं इवन आमचें मारगांव हेर सुद्दां जे कोणचे घरचें कारबार आहा तीं भुरगीं आपणगे बारावी जाल म्हणटरी नाजाल्या धावी जाल म्हणटरी आपूण आपणाचे घरचे बिजनसान फुडें व्हरतात एक तें मन आसता की आपूण आपणागे वावर फुडें व्हरपाचो मात तांकां दिसोता शिक हें कोतो जाल्यार आमी शिकोना न्ही कितें सो ताका लागून ती मुखार वचनाय शिकपा फुडें घेयनाय आपणागेलें फॅमिली बिजनस मुखार हे कोताय वाडयती मागीर दावी ओ बारावी जायन

घरान जायना थोडे घोरां कोडे तितू पोयशा बाबतीन जायना सो ताका लागून भुरगीं द दावेचें नाजाल्या बारावेचें तरी लास्ट बारावी तरी करून आपणागे एक कामां लागताय खूंय जावं हॉटेलान जावं जावं बोग बोगले शॉप्सांनी कंपनी आमची इंडस्ट्री आसा तितून ड्रायव्हरा कामां जायते बाबतींत जायते तरेची काम करताय आनी फुडले शिकपाव वोसनाय बारावी सुद्दां करून भुरगीं आतां बोटीर वोयताय बोटीर वोयताय आनी भायल्या गांवांनी काम करपा वयताय सो हें आसा निमाणो निर्णय म्हळ्यार आतां भुरग्यां चोड बाबतींत जॉब कन्सर्न जालां काम कन्सर्न एक जालां काम एक चोड म्हायती दिता ती कामाक जे फुडल्या शिकोपांत दिनात आतां चडान चड भुरगीं काम करपाक हें करतात